प्राडक्ट दी जेह्ड़ी क्वालिटी ऐ क्वालिटी थोह्ड़ी जेह्ड़ी दस्सी दी उने ओह् क्वालिटी जेह्ड़ी मिगी नेईं मिली ऐ ते बाकी